हैलो हैलो मैम जी नमस्ते ओह् अस एह् पुच्छना हा कि असें सुन्ने दा कड़ा बनाना ते कोई न्यू न्यू डिजाइन आए दे में कोई शैल नेहा इ'यां मैंह्गा नेहा लैना कोई इ'यां बधिया नेहा मतलब शैल दिक्खने बी शैल लुक्क लग्गै उ'दी ते तुस मिकी व्हाट्सऐप पर भेजी ओड़गे फ्ही ते कुस बेल्लै नै भेजगे तुस असें थोह्ड़ा अर्जेंट हा ते भेजी ओड़ेओ फ्ही सारे कि नमें नमें आए दे होगे निं ओह् इ'यां मतलब कि हून निं आए दे थोह्ड़े पैह्लें दे अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ भेजी ओड़ेओ